हा असां कच्छ में रहंदा आहियूं आदिपुर में असांजे कच्छ जो स्पेशल ॿुधायूं त हिते जाम सारियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि घुमण जूं जीअं ख़ासि करे हिकु सफ़ेद रणु आहे वाईट रणु जंहिंंखे चवंदा उते जाम सुठो फ़ेमस काईट फ्लाईंग थींदो आहे उतराइण जाम सुठो मल्हायो वेंदो आहे चोॾहीं डिस्म्बर खां वठी चोॾहीं जनवरी ताईं रण उत्सव करे सॼो मेलो लॻंदो आहे उते जाम फॉरेनर्स ऐं ॿाहिरि जा टूरिस्ट हिते विज़िट करण ईंदा आहिनि ऐं न जाम फेमस आहे हीअ जॻह कारो ॾूंगर आहे पहाड़ ते आहे उहो उते बि जाम माण्हूं विज़िट करण वेंदा आहिनि ऐं घुमण ईंदा आहिनि ख़ासि माता जो मढ़ आहे हिकिड़ो आशापुरा माता जो मढ़ आहे हिते कच्छ में ई आहे असां वट नाराएण सरोवर कोटेश्वर झूलेलाल जो तीर्थ धाम कच्छ में वॾो में वॾो झूलेलाल म जो मंदर असांजे हिते आहे नाराएण सरोवर में स्थापित आहे उनखां पोइ ॿिया बि हिते ॿियूं बि घणेई जॻहियूं आहिनि जेके घुमण लाइक़ु आहिनि हितां जी नवरात्री जाम सुठी थींदी आहे चेटीचंड जाम सुठो थींदो मल्हायो वेंदो आहे ऐं ॿिया बि त्योहार जाम सुठी तरह मल्हाया वेंदा आहिनि भोजन में ॾिसूं त कच्छ में दाॿेली कच्छ जी दाॿेली जाम फ़ेमस आहे ऐं कपिड़नि में त सभु जातियुनि जा माण्हूं रहन था हिते त कपिड़ा बि तरहं तरहं जा माण्हूं पाइन था कच्छ जी ॿांधिणी जाम फ़ेमस आहे ॿांधणी जाम फ़ेमस आहे कच्छ जी